घरमे घरके आहार बाहर साफ सुथरा झाड़ू मारै छियै झाड़ू मारिके झा अच्छा से झाड़ उड़ लय छियै किधरो कचड़ा उचड़ा नहि छोड़ै छियै कचड़ा छोड़ैसँ बीमारी फैल जाइ छै डेंगू मच्छर हो जाइ छै कचरा रहै छै तऽ कचरा कचरा सब सब बहा बहारि लै छियै कचरा सब डिब्बामे उठैके फेक अबै छियै नहि तऽ कहियो कऽ कभी कहियो फेक अबै छियै कहियो जरा दै छियै जरा दै छियै उ सब अच्छा होइ छै जरा उरा देली तऽ कहियो नइ साफ सुथरा रहलक तब घर सब कहलक से घर सब ठीक हौ साफ सुथरा हौ अच्छा ढङ्गसँ तोहर घर रहै छौ हमरा सबके घर नहि बहराइ छियै तोहरा सबके घर ठीक हौ दिन बहारै छै कचड़ा फेकै छै सब दिन कचरा फेकै छियै कचरा जमा रखै छियै अहो इएह नहि बहुते बहुते